हैलो हँ बाजू के अहाँ बजै छी फिलिम बनबै छी तऽ फिलिम जे है न मतलब कहाँ कहाँ अभी बनै छै ओ त केहन केहन फिलिम बनबै छी पारिवारिक बनबै अँए अच्छा तऽ फिलिम जे बनऽबै छियै तऽ अच्छा फिलिम बनबै छियै परिवारिक पारिवारिक फिलिम जाहिसे घर परिवार के लोग जे है न देखै वला होइ अच्छा त बनबै अच्छा तऽ ओ जे है ने ओकर टाइम टेबल कए बजे सँ चलबै छियै टी बी पर अच्छा राति के अच्छा आओर जे फिलिम बनाबै छियै तऽ ओहिमे जे है न पारिवारिक सब फिलिम रहै छै ओहिमे ओहिमे कोइ मतलब बच्चा सयान बूढ़ा सब देख सकै छै फिलिम के अच्छा तऽ ओ जे फिलिम मे ओ फिलिम जे चलतै ओहिमे कते लागत हो जाइ छै फिलिम बनाबै मे हँ टोटल मतलब खर्चा कते ओहिमे पर जाइ छै हँ मतलब लगभग खर्चा एगो फिलिम बनाबै मे कते खर्चा पर जाइत होतै हमहुँ सब बनैती अहाँके साथ मे बता दैति तऽ फेर ओहो पाइ पाइ भी उसमे खर्चा करैला परै छै

अच्छा आठ नओ लाख रुपैआ लेकिन ओहिमे गाना वाना जे ओहिमे बजै छै तऽ ओहिमे कहाँ सँ अबै छै गायक सब सब बा हूँ बाहर सँ अबै छै सब ओ बाहर सँ अबै छै तऽ सब सब तऽ पाइ लैत होइत फिलिम अगर अच्छा चलतै तऽ कमाइयो तऽ अच्छा होतै न मतलब फिलिम जे चलतै त कमाइ अच्छा होतै तब न जे है न ओकरासबके पैसा देबै अहाँ अच्छा त फिलिम जे है न जे चल रहल है अभी अभी कोन सब फिलिम सब चल रहलै ह हूँ ठीक छै परिवार बहुत बनिहा नाम है फिलिम के